इअं त मां हिकु मास्टर आहियां मां ॿारनि खे कालेज में पढ़ाईंदो आहियां ऐं सुबुहजो कॉलेज में पढ़ाए करे पोइ शाम जो पंहिंजे घर में बि ॿारनि खे पढ़ाईंदो आहियां जेके थोरा कमज़ोरु हुजनि या न पढ़ी सघनि ऐं मूंखे ॿारनि खे पढ़ाइण में जाम ख़ुशी थींदी आहे छो कॾहिं ॿार मूं खां सीखी करे ऐं मुंहिंजे पढ़ाई खां सीखी करे अॻियां हली करे सुठी शिक्षाऊं पाए करे सुठा माण्हू थियनि वॾी वॾी लेवल ते पहुचंदा हिन माण्हू त मूंखे उन्हनि खे ॾिसी जाम ख़ुशी थींदी आहे जीअं

मूंखे इअं पढ़ण जो शौक़ु बचपन खां ई आहे ऐं बचपन खां ई सोचियो की मां वॾो थी करे हिकु सुठो मास्टर ठहंदमि जीअं त की मां जॾी नंढो हुंदो हुअमि त मुंहिंजो बि हिकु मास्टर हूंदो हुओ जेके जंहिं मूंखे सुठी शिक्षा ॾिनी हुई जंहिंखे ॾिसी करे मां सोचियो की मां बि हिक सुठो मास्टर ठहंदमि ऐं मां बि जाम ॿारनि खे पढ़ाईंदमि ऐं उहो ॿार मूं खां सीखी करे अॻियां वधंदुव